ہیلو السلام علیکم جی ہاں بولیے جی بولیے کون سے اسکول کے آپ ذوئی اسکول جی بولیے سر جی جی جی میم بچے کے لیے دیکھو بچے کے لیے ایٹ ہنڈریٹ ہوگا اور اگر لڑکی کے لیے تو نائن ہنڈریڈ ہوگا نو سو روپئے ہوتے بچی کے لیے جی اچھی آپ جیسا بولیں گے آپ ڈریس ویسا رہیں گا اسی حساب سے فٹنگ میں پورا برابر رہیں گا آپ کو جی جی ہاں لگا دیں گے جی ہاں لگائیں گے جی ہاں لگائیں گے لاسٹک رہیں گا آپ جو بولے ہیں بیچ ہونا ہے وہ بھی لگائیں گے بیچ تو آپ کو جیب واسطے رہیں گا نا جی لگائیں گے جی ہاں تھوڑا بہت چارجز ہوں گا وہ تو کلرس کے رہیں گے نا اس کے حساب سے جی اگر نارملی اگر ڈریس سلا رہے ہیں تو سات سو روپئے ہوتے تھے اب جو جس کی آپ جو فرمائش کر رہے ہیں اس کے حساب سے ففٹی پچاس روپئے ایکسٹرا رہیں گا آپ کا جی ہاں یا بھیج سکتے ہیں آپ جیسا بولیں گے ویسا کے حساب سے سی دوں گا مل جائیں گا آپ کو جی اب ہاں میں وہی بول رہی ہوں نا آپ کو اگر آپ نارملی بولے تو آپ کو سات سو روپئے رہیں گا اگر آپ یہ جو آپ ایکسٹرا جو بول رہے ہیں جیسا کے لیے بیچ کے لیے اس کے حساب سے ایک ہنڈریڈ روپئے ایکسٹرا آئیں گے تو آپ کو لگے گا آٹھ سو رہیں گا اگر بچے کے لیے تو آٹھ سو روپئے بچی کے لیے تو ہزار روپئے ہو جائیں گا آپ کی جو فرمائش کرنا اس کے حساب سے جی ان کے لیے اب ڈوپٹہ بھی رہیں گا اس کے ساتھ

ہاں پچا ہے بچوں کے حساب سے مطلب بچیاں بچے الگ الگ بول تو اس کے حساب سے اب بچیوں کے لیے کتنا ہونا ہے بچوں کے لیے کتنا ہونا ہے بولیے اس کے حساب سے آپ آ جائیے نا آئیں واں میں دیکھ ہیں آپ کو بتا دیں گے آپ جی اچھی بات ہے ڈسکاؤنٹ بھی کریں گے جیسا رہیں گا اس کے حساب سے ڈسکاؤنٹ بھی کریں گے ٹھیک ہے اچھی بات ہے اللہ حافظ